आसामनि हारिमुआ भारतनि गुबुन रायजोनि हारिमुजों माबायदि रुजुजायो होनबा जों बेखौनो बुंनो हायो जोंनि आसामाव गुबुन गुबुन रोखोम हारि माहारिनि मानसिफोर थायो आरो बे हारि माहारिनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय हारिमुफोराबो गुबुन गुबुन जेरै जोंनि बर'फोरनिया गाननाय जेनोबा दखना दखनाखौ जोङो गाव गावनो बर' आइजोफोरा गावसोरनो बानायनानै दखना गानो बेबायदिनो हौवाफोरनोबो आइजोफोरा गामसा दानानै गानहोनाय जायो बिदिनो गाव गावनो आखाइजों बानायनानै बर' आइजोफोरा गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनायाव आगर बायदि रोखोम एरनानै गाननायखौ जों दिनैसिम मिथियो नाथाय गुबुन हारिनि मानसिफोरनि गाननाय जोमनायखौ जोङो बे रोखोमै नुनो मोननाय जाया मानोना बिसोरो बाजारनिफ्राय बांसिन बायनानैसो गाननाय जोमनायखौ गाननाय जायो बेबायदिनो फोरबो फालिनायावबो बर'फोरनिया बिदिनो गुबुन गुबुन बोथोराव गुबुन गुबुन फोरबो फालिनायखौ जोङो जेरै बैसागो दानाव बैसागो कार्तिक बिहु माइ ओंखारनाय समाव जों बिदिनो कार्तिक दुब्लि बारियाव बायदि जेवारि गासा सावनानै जों फोथाराव फोजोंनायखौ नुयो दमासियावबो बेबायदिनो बर'फोरा गोदान माइ मोननायजों बिदिनो एन्थाब फिथा बायदि रोखोम मैयानि सिथाव जाग्रा लोंग्रा बायनानै गावनि न'खरफ्राव जानायजों लोगोसे खाथि खाला थानाय मानसिफोरखौबो हांख्रायनानै एबा लेंहरनानै जाहोनाय लोंहोनायखौ जों फालिबोनाय जायो बर'फोरा बिदिनो गोबां फोरबोखौ गोबां रोखोमै माने गोदोनिफ्रायनो फालिबोगासिनो थादों जेरै खेराइ फोरबोखौबो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो फालिबोदों दिनैसिमबो खेराइ फोरबोखौ दौदिनिखौ लानानै दौरि खाम सिफुं जथा खौ लानानै खेराइ मोसानायखौ जों दिनैसिमबो खेराइ खुंनायखौ दिनैसिमबो जोङो नुबाय थायो आरो खुंबोगासिनो थानायखौ जों खोनानो मोनो बेबायदियैनो गोबां फोरबोखौ जोंनि बर'फोराबो गोदोनिफ्रायनो दासिमबो माने फालिबोगासिनो थानायखौ जोङो नुदों आरो गुबुनफोराबो गुबुन रोखोमै बायदि रोखोम फोरबोखौ गाव गावनि खान्थि नेम बायदियै फालियो बेबायदिनो बर'फोराबो गाव गावनि नेम खान्थिबायदियै गोदोनिफ्रायनो दासिम हारिमु आरो बायदि रोखोमनि काल्चार दिन्थिनायखौ दिनैसिमबो माने जोङो नुनो मोनो बर'फोरनियावबो बिदिनो हारिमुजों लोगोसे हारिमुआवनो गोबां रोखोमबो जोङो नुनो मोनो जेरै गावनो बानायनानै गाननाय गावनो जानाय अनला जानाय लोंनाय जेरै अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि सबाइ बायदि रोखोम जानाय लोंनाय ओंखाम माइब्रा बायदि रोखोम जानायफोरखौ जोङो बर'फोरनि गेजेराव नुनो मोनो बेबायदिनो बर'फोरा गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय जौ बायदि रोखोम संनानै न'आव लोंनाय बर'फोरनि गेजेराव सोलिबाय थानाय आरो माखासे गोबां दंबावो जेरै सावरि बादालि जानाय बन लायनाय ज' ज' सावरि जानाय माइसा आसु माइसा दांनाय फारसो माइसा दांनाय बायदि रोखोम खामानियाव ज' ज' सावरि जालाय लायनानै खामानि मावनायखौ जों दासिमबो नुनो मोनो आरो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो थादों बेबायदिनो बायदि हारिमुजों गोरोब लायनायाव गुबुन गुबुन जाथियाबो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बोथोराव गुबुन गुबुन बिदिनो खामानि मावनायजों लोगोसे बिसोर गुबुन ना गुबुनाबो सोलिबोदों बेबायदिनो हारियाबो गावनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय गोदोनिफ्रायनो दासिम माखासे नेम खान्थिखौ मानो नागाराखै आरो बे नेम खान्थि बायदियैनो बिदिनो बर'फोराबो गाव गावसोरनि गामियाव बिदिनो गोबां रोखोमनि फुजा होनाय गारजा फुजा लखि फुजा बेबायदि होबोनायखौ जों दाबो नुयो आरो गोबां गामिफोरावनो गारजा थानायखौ जोङो नुनो मोनबोगासिनो दङ आरो गुबुन गुबुन बायदियैनो बेबायदियैनो गुबुन गुबुन गामिफोराव दा गोदानै माने गारजा खुलिनानै गारजा फसंनानै गारजा फुजा होनायफोरखौबो जों नुबोबाय थादों बेबायदिनो खेराइ होनाय बुस्तु खेराइखौबो गोदोनिफ्रायनो बारदों दासिमबो बर'फोरा खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै दौदिनि लानानै अजा लानानै गामि गामि खेराइनायखौ जोङो दाबो नुबाय थायो बेबायदिनो गोबां जाथिनि गोबां हारिमुजों गोरोब लायाखैब्लाबो बर'फोराबो गाव गावसोरनि हारिमुखौ बुहुमाव माने सिनायथि होनो थाखाय दिनैसिम माने जौगानायनि खामानि मावनायखौ जों दाबो दासिम माने मावबाय थानायखौ नुदों आरो उनावबो मावलांबाय थानानै जाहाथे बुहुमाव बयजोंबो सिनायथि जागोन बेबायदिनो खालामनायखौ जों दा मिनथिनो हायो आसामनि हारिमु हारिमुआव बर' माहारियाबो गोबां गोहोम खोख्लैनायखौ जों गोदोनि जारिमिनफोरनिफ्रायनो जों मिनथिनो हायो गोदोनि राजा रानिफोरनि सल'फोरखौ फरायनानै नायोब्ला बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो आसामाव माने गोदोनिफ्रायनो थागिबि होन्नानै जों मोनथिनो हायो आरो गुबुन गुबुन जाथि फोलेरफोरजों गोरोब लायनानै खौसेयै रायजो जाबोनायखौ माने जोङो मा मिनथिनो हायो बेबायदिनो बर'फोरा गुबुन गुबुन हारिमुफोर जाथिनि हारिमुफोरबायदि बर'हाबो गावहानो मोनसे सिनायथि होनो हानाय मोनसे गोख्रों माने हारिमु दंखायो बेबायदिनो बर'फोरा बर'फोरनि हारिमुआ बेबायदिनो आसामनि बाहेरायावबो गुबुन गुबुन हादोरफोराव माने बर'नि हारिमुआ गोसार हैनायखौ जोङो जारिमिनफोराव फरायनानै मिनथिनो हायो